कुछ दिन पहले मैंने मंगलम वस्त्रालय से एक जीन्स ख़रीदा था जिसका दाम मुझे पाँच सौ पचास का पड़ा था दुकानदार ने बोला था कि जीन्स बहुत ही अच्छी है पर जब मैं उसे घर ले कर आई तो मुझे उतना कुछ ख़ास नहीं लगा उन्होने बोला था कि जीन्स का रंग बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा परंतु तीन चार बार पहनने के बाद ही जीन्स का कलर उड़ने लगा था उन्होंने यह भी बोला था कि धोने पर जीन्स का कलर नहीं निकलेगा परंतु जैसे ही मैंने पहली बार जीन्स को धोया तो उसका कलर निकल गया मैंने कुछ दिन पहले ही नया जीन्स ख़रीदा था परंतु उसको देख के अब लगता नहीं है कि वो नया है उसकी सिलाई भी निकलने लगी है वो जीन्स की सिलाई भी उतनी ख़ास नहीं है उन्होंने हमें जीन्स बेचते हुए झूठ कहा था और छूट भी नहीं दी थी दाम पर यह बोल के कि वह जीन्स बहुत ही अच्छा है लेकिन वह जीन्स की गुणवत्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी